हमर प्रिय चित्रकला शैली मिथिला चित्रकला अछि किए तऽ मिथिला चित्रकलाके अपन महत्व अछि कोबर घर राम सीताके विवाह पान ई सब मिथिलामे प्रसिद्ध अछि आओर मिथिला चित्रकलामेके बाजारमे मात्रा बहुत अछि आओर मिथिला चित्रकला सब जिला राज्य आओर देशमे पसन्द कयल जाइत अछि